हमरासभके इलाकामे सभसँ प्रचलनमे अभी बैट बॉल अछि ओ बहुत ज्यादा बच्चासभ यहाँके पसन्द करैए ओ यहाँके बच्चासभ भरि भरि दिन लगभग मानू तऽ उएह कर रहल हे ओकराबाद सभसँ जादा बैट बॉल ओकराबाद इहाँ तर कबड्डी कबड्डी भी बहुत ज्यादा बच्चासभ पसन्द करैए ओकराबाद मानू तऽ मतलब गाम समाजके जे खेल हए गुल्ली डण्डा ईसभ बहुत सारा अइसन गेम हए जेकि बच्चासभ अपना साथी सङ्गतिमे खेलयमे पसन्द करैए लेकिन मैन चीज हइ कि बच्चासभके बच्चेसँ दवाब देल जाइए कि न पढ़ह पढ़ह बउआ पढ़ह ओहि चलते बच्चासभ भी ज्यादातर पढ़ाइमे ध्यान देलक लेकिन आब आब बच्चा जो खेलबे न करतै ओ आगे भविष्यमे मजबूत होतै न मजबूत होतै न तऽ गिरतै तीनगो हड्डी पड्डी जरूर टुटतै ताहिके लेल बच्चासभके पढ़ाबयके साथ साथ खेलाबयके भी चाही